म्हाका आतां परेन सगल्यांत आवडलेलो बूक आसा इकोनोमिकीस टायम्स ताचें नांव आसा मोडर्न मायक्रोइकोनोमिक्स हो बूक म्हाका खूब आवडटा कारण ह्या बुकाच्या थ्रू म्हाका आमच्या देशाच्या आर्थीक धोरणां बद्दल खूब कितें शिकपा मेळ्ळें आमचो सरकार कशा पद्धतीन कर लायता आमची मध्यवर्ती बँक कशा पद्धतीन पयशे प्रिंट करता त्या बद्दल म्हाका म्हायती मेळ्ळी त्याच बराबर आमी म्हणजे देशाचे नागरिकांनी कसो आपलो पयसो सेव करपाचो आणी कसो वाचोवपाचो आनी त्याच प्रमाणें कसो इनवेस्ट करपाचो ह्या बद्दल सुद्दां म्हाका खूब कितें म्हायती मेळ्ळी